म्हाका न्ही ल्हानपणापसुनूच स्विमींग करपाची खूब उमेद आशिल्ली म्हणून हावें म्हज्या आवय बापायक सांगून म्हाका स्विमिंग शिकपाक घाल म्हटलें तर हांव त्या प्रमाणें धाकटो आसतनाच स्विमिंग शिकलो आनी मागीर हांव सद्दां स्विमिंग करपाक वयतालो म्हणजें ना म्हणटल्यार एक दीस सुद्दां चुकयनासलो जरीय म्हाका थंडी जाली जोर येयलो कितेंय जालें तरीय हांव स्विमिंग केन्ना चुकयनासलो कित्याक म्हाका इतली उमेद आसली स्विमिंग करपाची आनी म्हाका आवड आसली स्विमिंग करपाची तर मागीर करतां करतां करतां हायें हें नोटीस केलें की जितली चड स्विमिंग करता आनी जितलो थकोन घरा येता दुसऱ्या दिसा तितलोच फ्रेश फील करता आनी म्हाजें कॉन्सेंट्रेशन सुद्दां अभ्यासांत स्कुलांत तितलेंच वाडटलें तर मागीर हायें मागीर कितें केलें स्विमिंग करचे आदीं हांव वर्कआवट करी आनी वॉर्मअप करी त्या प्रमाणें म्हजें जितले बॉडी मुव्हमेंट्स आहात ते मात्शे इजी जावपाक लागले आनी म्हाजी स्विमिंग इम्प्रुव जावपाक लागली सो तश्या प्रकारे हांव म्हजें कॉन्सेंट्रेशन आनी हें सगळें वाडयता आनी मेडिटेट करतां हांव रातचो घरा पावून आनी स्वासाचें अवागमन करपाक लागून त्या प्रमाणें म्हजें स्विमिंगाचे हें खूब वाडलें आनी स्टेमिना त्या प्रमाणें म्हजो वाडपाक लागलो म्हणजें ज्या प्रमाणें हांव स्विमिंग करतालो आनी घरांत जितलो रेस्ट घेतालो तेतुनूच म्हाजें स्टेमिना आनी कॉन्सेंट्रेशन वाडटालें आनी तें म्हाका कॉम्पिटेशना खातीर वेग वेगळ्या हेज्या खातीर खूब हेल्प जाली तेज्या प्रमाणें